आङो माबा फाैसाफोरखौ माबाबा बायदिसिना फाननानै फैसा खुस्रा मोनोबा आङो थिंख्लियाव थिंख्लि बायनानै थाइसेबाबो थाइनैबाबो ज'मा खालामनानै दोनदों आरो बिनि दोननायखौ आङो एसे फैसाफोरखौ बुरजा जायोबा माबानानै संसार जानायनि खरसा बायनाय जायो आरो जेनेबा थाव माबा एखनबा सिनि बिफोरबादि लाबोनांगौ जायो फैसा बुरजा जानायखौ फानलु फानलायाथ' बिदिनो मैगं थाइगं फानलु फानला खालामनानै बिदिनो सारेना आथोना मोनोमोनना बेखौनो ज'मा खालामनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बेजोंनो आङो लाबोनाय जायो आं बावबाय नै माखासे